हँ हमरा आरके गाँवमे मने होइया जे अष्टजाम होइत छै भजन किर्तन होइत छै आबै बाहरसँ आबैछै ढोल पिपही जेतना होइत छै झालि मृदङ्ग लए कऽ सबकिछु लए कऽ हरे राम हरे कृष्ण मने होइत छै सबकिछु बढ़िआँसँ होइत छै आब सत्सङ्ग अथी शिव चर्चा होइत छै होइत छै बाहर बाहरसँ मँगबैत छियै सब केओ मिल कऽ सब रङ्ग मनाए पूजापाठ भक्तिसँ बढ़िआँसँ श्रद्धालुसँ करैत छियै हाँ ओकर साथ साथ ढोल ढोल झालि मृदङ्ग सबकिछु बाजैत छै सबकिछु बजा कऽ सबकिछु मने शिवचर्चा आओर करैत छियै तऽ ई किर्तन भजन करैत छियै किर्तन भजन करि कऽ पूजापाठसँ एकदम हरचीजसँ बढ़िआँसँ करैत छियै बाहर बाहरसँ मँगबैत छियै सबकिछुके साथ आबैत छै बढ़िआँसँ सबकिछु मनबैत छियै घरमे सबकिछु मँगा कऽ पूजापाठ श्रद्धालुसँ भक्त खुब बढ़िआँसँ करैत छियै पूजापाठ आ एकदम जकरा जेहए होइत छै ओहि लए कऽ बजबऽ लागैत छै झालि छै झालिए बजबै छै ढोल छै ढोले बजबैत छै हरमुनिआ छै हरमुनिए बजबै लागैत छै ओहिनो होइत छै थपरी पीटै लागैत छै सबकिछु कऽ मने जैसे शिवचर्चा छियै कतऽ करबै सत्सङ्ग भजन सबकिछु करबैत छियै बढ़िआँसँ एकदम आनंद पुरबकसँ सब काम छियै करबै श्रद्धालु भक्तसँ छियै करबै छियै ओहिमे सब केओ मने मने श्रद्धासँ करैत छियै पूजापाठ मने अष्टजाम हरे राम हरे कृष्ण करैत छियै हँ कृष्णजीके करैत छियै रामके करैत छियै शिवचर्चा भी करैत छियै सब गुरु कऽ मने करैत छियै बाहर बाहरसँ सबकिछु कऽ मँगबैत छियै पूजापाठ सबकिछु करै छियै झालि मृदङ्ग बाहर बाहरसँ सबकिछु मङ्गा कऽ श्रद्धालु भक्त सब पूजापाठ हरे राम हरे कृष्णा शिवचर्चा करै छियै सत्सङ्ग भजन सबकिछु करैत छियै बढ़िआँसँ हँ हमरा हमरा आरके ओ सब बहुत पसंद पड़ैत छै आ सब पूजापाठ हँ जकरा जे होए ढोले लए कऽ केओ बैठ जाइत छै हरमुनिये लए कऽ बजबैत छै झालिए लए कऽ बजबैत छै केओ हाथिए लए कऽ करैत छै सब केओ सबकिछुके लए कऽ मने पूजापाठ सबकिछु करैत छै भजन करैत छै केओ सब रङ्गके पूजापाठ करैत छै सब एहि लए कऽ ई सब होइया जे हमरा आरके बहुत मने पसंद छै पूजा सबकिछु करैत छियै तऽ पूजा पाठ सत्सङ्ग भजन शिवचर्चा बाहर बाहरसँ मँगबैत छियै बाहर बाहरसँ मँगबैत छियै सबकिछु मने कराबैत छियै मने शिवचर्चे कराय लेलहुँ झालि मृदङ्ग सबकिछुके साथ एकदम गान बजान सबकिछु मने होइत मने होइत रहैत छै गानो बजान सबकिछु लए कऽ मने बैठैत छियै सब मिल कऽ सबकिछु कऽ मने करैत छियै ढोल पिपही एने ओने बजेलहुँ सब अपन श्रद्धालु भक्त सब कयलक पूजा पाठ सबकिछु करैत छै सब रहैत छै